मध्य प्रदेश में शिक्षा गुणवत्ता के लिए यह राज्य का लक्ष्य केवल साक्षर राज्य के रूप में नहीं बल्कि स्कूल समाज से पूर्ण शिक्षा के प्रति परामर्श समाज के रूप में शिक्षित राज्य होना है इसलिए मध्य प्रदेश शासन सभी को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के अवसर प्रदान करता है और साथ ही रोज़गार रो मुखी को कौशल विकास के पाठ्यक्रम पर बल दे रहा है मध्य प्रदेश में कई अच्छे सरकारी तथा प्राइवेट स्कूल हैंं कई सरकारी स्कूल सी एम राईस भी हैंं सी बी एस ई स्कूल भी हैंं यहाँ पर पढ़ाई पर अधिक ज़ोर दिया जाता है सी एम राइज़ स्कूल में बहुत अच्छे टीचर होते हैंं मध्य प्रदेश सरकार का यह लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश के युवा अधिक से अधिक साक्षर हों तथा उनका भविष्य उत्तम हो यहाँ के सरकारी तथा प्राइवेट दोनों स्कूल में अच्छी गुणवत्ता के साथ शिक्षा पर ज़ोर दिया जाता है